हमारे परिवार में कुछ सांस्कृतिक परंपराएं हैं जिनका का एक लंबा इतिहास रहा है और आज भी प्रचलित है जैसे हमारे परिवार में होली से कुछ दिन पहले रंग पासी का त्यौहार मनाया जाता है जिसमें सारे परिवार इकट्ठा होके एक दूसरे के रंग लगाते हैं या के जमाई है वह भी रख लगती है रंग लगाते हैं और हम सारे पकवान बनाते हैं जैसे की गुजिया पापड़ी कांजी बड़ा सागे आदि तरह के पकवान बनाए जाते हैं और सबको खिलाया जाता है सारे परिवार बैठ के भजन गाते हैं और भजन गाने के बाद यहाँ नृत्य भी होता है नृत्य के बाद सब भोजन का आनंद लेते हैं और फिर कुछ दिनों बाद हमारे होली बनाई जाती है इस पर भी कुछ जैसे गुजिया पापड़ी कांजी बड़ा यह सब बनाके हम अपने परिवार को खिलाते हैं